हाँ हेलो बेगू क्या चीज का हॉस्पिटल क्या चीज क्या चीज से है रिलेसन है

हम वही विभाग से बोल रहे हैं और यहाँ तो व्यवस्था बहुत बढ़िया है तो आप जिस चीज का व्यव चाहते हैं वो तो आपको बताना पड़ेगा हाँ दवाई उवाई तो बढ़िया मिलेगा रहने का भी व्यवस्था है खाना का व्यवस्था है अपना कैंटीन में मिलेगा पानी का भी बढ़िया फ्रेस पानी मिलेगा सब कुछ व्यवस्था एकदम पूरा बढ़िया है आपको कोई तकलीफ नहीं होगा अकेले हैं या और कोई है हाँ तो उसको वो वो भी है वो उसका भी जैसे करता है तो खाना उना तो रहेगा रूम रेंट रूम भी रहेगा रूम रेंट थोड़ा मिलेगा कुछ कॉस्ट नहीं है कम है कॉस्ट आप हाँ तो वो तो आप डॉक्टर से न बात करेंगे हम तो ये हम तो यही न सब बताएँगे क्या व्यवस्था है क्या नहीं है आप डॉक्टर से बात वो करिएगा न आपका जाँच पड़ताल होगा वहाँ पर दो सौ फी है सरकारी में लागेगा तो आपको रूम रेंट फिर मिलेगा रूम रूम मिलेगा फिर पानी का व्यवस्था मिलेगा फिर कैंटीन का मिलेगा तो लगना पड़े देना पड़ेगा न क्या चीज है खाना उना वही मिलेगा खाना मिलेगा तीन टाइम जैसे तीन टाइम होता है वैसे खाना मिलेगा पानी आपको मिलेगा वायफाय फिर लगा रहे तो अपना रहेंगे अगर रूम लेकर तो दो दिना चार दिना रहेंगे तो आपको फिर वायफाय रहे तो वायफाय भी अपना यूज कर सकते हैं एकदम पूरा व्यवस्था है कोई दिक्कत नहीं एसी उसी है एकदम लइन लाइट भी नहीं कटेगा एकदम सब कुछ है टाइट एकदम व्यवस्था वो वो कैसे हो पी आपकी पत आ आप आपकी पत्नी होगी तो पत्नी को तो बुलाइएगा नहीं वो नहीं होगा ना कोई इलाज करवाना है तो आपको रि आपका रिलेसन होगा तो लड़की है तो रिलेसन अगर मतलब दूर का रिलेसन होगा तो दूसरा रूम मिलेगा इसलिए एक रूम में रेंट रहने के लिए यहाँ एलाउ नहीं मिलता है हाँ होगा हाँ इलाज बढ़िया से होता है कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत होगा तो हमको बोलिएगा हाँ हम ओइजहीं रहते हैं हम सब कुछ हम ही तो देखभाल करते हैं हम विभाग से है तो हमको ही सब कुछ करना पड़ता है